जुजायनि अर सल'बाथाया सल' बाथायाव आलाइस्रिया एक्ट्रिस महरै गनायजादोंमोन आरो बिसोरनि मोजां मोनलायनाया जोबोद दुखु गोनांमोन आरो बे सल'माखौ लिरदों चित्तरन्जन मुसाहारि बे सल'माखौ फरायनानै जोबोद गाबनो ओंखारलायदों ओमफ्राय मा मानोना बे सल'मायाव जोबोद दुखु दाहा रमान्टिकनि लिरनाय जादों मानोना बेवहाय चित्तरन्जन मुसाहारिया सासे सेंग्रा सासे सिख्लाखौ लानानै लिरनाय जादों आरो आलाइस्रिया मोजां मोननाय सेंग्राखौ मोनैनि थाखाय फाग्लि जालायदों आलाइस्रि मोजां मोननाय सेंग्राया गुबुन सासे सिख्ला अलका मुंनिखौ हाबा खालामदोंमोन बेनिखायनो आलाइस्रिया गावनि गोसोथोनायखौ मोनैनि थाखाय फाग्लि जानांदोंमोन